हाँ आप लकड़ी की दुकान से बोल रही हैं मुझे शीशम की लकड़ी चाहिए था और बेड चेयर वग़ैरह और टेबल बनाने के लिए

मुझे बेड टेबल और चेयर बनावाना था और हाँ

तो मुझे ये पूछना था कि आप की दुकान यहाँ शक्तिनगर से कितने दूरी पर है या फिर शक्तिनगर में है तो कहाँ पर है वर्णन में किस जगह पर ये वर्णन मैं है बस स्टैंड वाले में तो ठीक है मुझे चार बेड दो बड़े बड़े टेबल और पाँच चेयर बनवाने थे तो क्या आप बता सकती हैं कि उस में कितनी लकड़ियाँ आ सकती हैं और इसका कुछ चार्ज आप बता सकती हैं कि कितना आ सकता है पूरा तो ठीक है एक एक से दो कुंटल लगेंगे ना तो आप के हिसाब से इसका टोटल पैसा जितना बनता है आप मुझे जोड़ कर बता दीजिए और मेरा ऑर्डर यही है कि चार बेड पाँच चेयर और दो बड़े बड़े टेबल चाहिए तो उस हिसाब से मुझे पूरे लकड़ियाँ चाहिए नहीं हाँ एक एक डाइनिंग टेबल और चाहिए था मुझे उसके लिए भी चाहिए था तो आप उसके लिए भी ऐड कर दीजिएगा उस में लकड़ी को मतलब जितना आप के हिसाब से पहले का जो सामान था जैसे कि टेबल बेड और चेयर था

नहीं नहीं बस इतना ही था मीडियम साइज उस में टोटल दस लोग बैठ जाए ऐसा बनाना है हाँ इसे भी ऐड कर दीजिए ठीक है मैं ठीक है तो सवा कुंटल पर जा रहा है और एक से डेढ़ लाख तक पूरा वो है इसका चार्ज है ना

मेरा एड्रेस है पी डब्ल्यू डी मोड़ कुबेर नगर शक्तिनगर सोनभद्र से

ठीक है मैं कैस ही दे दूँगी जब आप के आएंगे डिलेवरी बॉय ठीक है मैम